ہیلو ہاں میں آپ کی کسٹمر بات کر رہی ہوں آپ ٹیلر بول رہے ہیں وہ دو ہفتے پہلے یونیفام دیے تھے ہم اسٹیچ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا وہ پوچھنا تھا کہ ہوگیا ہے کہ نہیں نام ارسلان کے نام سے تھا

دو ہفتے پہلے ہی گئے تھے ہاں لیکن منڈے کو تو چائیے تھا ہوں ہاں ہاں ہاں ارے کہے تھے کہ ایک ایک ہفتہ لگے گا ہو جائے گا تو یہ ابھی تک ہوا نہیں

اچّھا ہاں اس کو جلدی سے کرا دیجیے گا

ہاں وہ یہ کہنا تھا کہ اسٹیچ جب کیجیے گا تو تھوڑا اچّھا کیجیے گا مطب کہیں کمزور نہ رہے تھوڑی اسٹیچ کی فوراً کھل جائے پھر سے اس کو صحیح کروانا پڑے ہاں میزرمینٹ دیے تھے جب ہم لے کے گئے تھے تو بتائے تھے کہ بہت زیادہ لوز تھا اس کو ٹائٹ کرنا تھا ہاں تو اُسی ناپ سے اس کو کر دیجیے گا

اچّھا نہیں میں آ جاؤں گی مجھے کچھ کام بھی تھا تو اُدھر سے وہ بھی ہو جائے گا ہاں اچّھا ٹھیک ہے

ہاں اچّھا اچّھا چلیے ٹھیک ہے میں بات کر لوں گی اپنے فرینڈ لوگ سے اپنے گھر بھی بتا دوں گی

اچّھا ٹھیک ہے تب ہاں اس کو جو ہم کہے اس کو دے دیجیے گا وہ اس کے اسکول میں پروگرام تھا اس وجہ سے ہاں ٹھیک ہے